हैलो डाक्टर साह्ब बोला दे डाक्टर जी मड़ो मेरा पैर मुड़ी गेआ हून गै ते मिगी बड़ी पीड़ होआ दी ऐ पैरे ई हां जी हां जी हां एह् खरी डाक्टर जी अवा मिगी भी बी फर्क नेईं पौग ते भी हां जी दर्द आह्ली टिक्की खाह्गी अच्छा ते फ्ही बी मिगी फर्क नेईं पौग डाक्टर जी अच्छा ते मिगी फ्ही अड्रैस देई ओड़ो अपने अस्पतालै दा हां ठीक ऐ जी